अॼुकल्ह खाधनि में जेके असां रोजमर्हा असां पंहिंजे जीवन में भोॼनु कयूं था उहे सभु ॾिठो वञे त जेको फर्टिलाइजर आहे उन मथां उहो उन जो वधीक यूज थिए थो उन्हनि खे जीव जंतू ऐं कीटाणू मारण जी दवाउनि जो उन जे मथां छंकारु कयो थो वञे उन खाधे जो असांजे शरीर मथां चङो उबतो असरु थो थिए जंहिंजे करे घणे ई तकलीफ़ूं अचनि थियूं जीअं अॼुकल्ह गिह बिह जेके आहिनि उहे बि असली नक़ली कुझु ख़बरु पए कान थी त हिन जे करे शरीर ते थोरो चर्ॿी आहे असांजो जेको पेटु आहे उहो थोरो वधीक त उते उन जे मथां चर्ॿी थी ॼमे जंहिंजे करे अॻिते हली करे कुझु बीमारियुनि जो डपु थो रहे त इन करे असां कोशिशि करे रोज़ु सुबुह जो मां पंध ते निकिरंदो आहियां उन में कुझु थोरो डुकंदा बि आहियूं पर पंहिंजी उमिरि जे हिसाब सां डुकण जी हिकु लिमिट आहे उहा शायदि जेके जवान करे सघंदा उहे असां न करे सघंदासीं इन करे असांजो जेको आहे टार्गेट आहे लक्ष्य आहे त मेन असांजी तंदुरुस्ती सही रहे असांजा जेके फिफड़ आहिनि उहे जेके ऑक्सीजन बराबरु सुबुह जो खणी सघनि सुबुह जो टाइम थोरो बाग़ में ऑक्सीजन जो थोरो सुठो लैवल हूंदो आहे उन करे उते वञी करे जेके योगा आहिनि आलोम विलोम आहे या जेके ॿियूं मां जेके रामदेव महाराज जूं आहिनि उहे करणु आलोम विलोम आहे भस्त्रिका आहे ईअं कंदा आहियूं ऐं सभु खां वधीक पंध ते ज़ोरु ॾींदा आहियूं उते साओ गाहु आहे जंहिंजे करे पेरनि मां पंहिंजा चम्पल कढी करे उते साए घास ते हलण लाइ अखियुनि जी जेका रोशनी आहे उहा सभु बराबरु रहे ऐं उन में फ़ाइदो रहे ऐं सभु खां वधीक तंदुरुस्त हुजे अॼु जीअं असां तंदुरुस्त आहियूं त असां पंहिंजे परिवार ते ध्यानु ॾे ॾेई सघूं था ऐं गॾो गॾु असांखे पंहिंजे जेका असांजी जेकी नैक्स्ट जनरेशन असांजा जेके ॿार आहिनि उहे बि हिननि शयुनि ते ध्यानु रखंदा असांखे ॾिसी करे त उहो कुलु मिलाए करे सॼे समाज लाइ पंहिंजे परिवार लाइ ॾाढो सुठो थींदो